असांजे शहरु में कई अहिड़ियूं चैरिटीयूं आहिनि जिते ग़रीब ॿारनि खें ॿुढनि खे ऐं जंहिंजे घरु कोन्हनि जेका बीमार आहिनि उन सभिनी जी शेवा कंदा रहंदा आहिनि हूअ संस्थाऊं अहिड़ियूं आहिनि निशुल्क सेवा कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खें हर हिकु प्रकार जूं सुविधाऊं उपलब्धु कराईंदियूं आहिनि जीअं त हिते असांजे शहरु में जीव संस्थान सेवा हिकु संस्थान आहे हुते हमेशह छा थींदो आहे सुठो सुठो कार्य थींदा आहिनि उते पंहिंजे घरु वांगुरु हुते हर हिकु माण्हूं खे रिस्पैक्ट मिलंदो आहे ग़रीब ॿार थिया उन्हनि खे पढ़ाई जो ख़र्चो ॾिंदो वेंदा आहिनि ॿुढा थिया उन्हनि खे उनजी शेवा कंदा आहिनि उनजी दवा दारु कंदा आहिनि जीअं त उन्हनि खे ॿियो कुझु हुनखें सभिनि खे ग़लति महिसूस न थी करे पंहिंजो पंहिंजो गुजारो करे सघनि था जे जेके कमाए कोन्ह थो ऐं हुनखे भोजन जी व्यवस्था कंदा आहिनि त हीअ सभु छा आहे चैरिटियूं असांजे समाज में आहिनि त हर कोई हली सघे थो हिननि चैरिटी जी द्वारा हीअ अगरि मां पोज़िटीव इम्पैक्ट जी ॻाल्हि थी कयां त अगरि अगरि कोई ॿार पंहिंजे माउ पीउ जी हमेशह शेवा कंदो हुनजे चइण चवंदे में हलंदो ऐं उन्हनि खें पंहिंजे घरु जो सदस्य मञी करे शेवा कंदो त असांजे समाज में ओल्ड एज वृद्ध आश्रम ठवंदा ई कोन्ह ऐं अगरि मां अनाथ ॿारनि जी ॻाल्हि थी कयां त अगरि अहिड़ा माउ पीउ जो पंहिंजे ॿारनि खे पाले ही कोनि था सघनि उन्हनि खे पालण जी हेसियत कोन्हे त महिरबानी करे हूअ ॿार पैदा बि न करनि ऐं त जीअं असांजे वृद्ध इहो जेको अनाथ आश्रम आहे उहो न ठई सघे